हेलो हँ हेलो

हँ बेचै छी हँ कहिया लेबै कहिया लेबै आइ लेबै

कोन किताब लेबै हँ मनोहर पोथी भय गेल अहाँके गुड इंग्लिश भय गेल

जेना विज्ञान भय गेल सामाजिक विज्ञान ई सभ सभ चीज लेबै से किए हँ सभ भय जायत कलमो छै किताबो छै हँ सभ चीज जेना बच्चाके पढ़ैके लेल हँ बच्चाके पढ़ैके लेल सिलेट लेबै कट्टर लेबै मिटेर लेबै नहि ढ़ेरिक चीज होइ छै हँ जेना बच्चा अहाँके जाइया कॉन्वेन्ट ओकरा लए लेबै ड्रॉइंग वाला कॉपी हंँ ढ़ेरिक कॉपी होइ छै बच्चाके ढ़ेरिक किताब होइ छै आओर जे किताब होयत किताब लेबै तऽ आओर सभ ठीक छै ने हँ बढ़िऑं छै अभी आबै छियै हँ आउ तहन अभी तऽ दोकान पर भिड़ो छै छै मतलब दू चारिटा आदमी छै तऽ कनि देरिये से आउ हँ हँ कनि देरिये से आउ मतलब जेनाकि अभी अभी तऽ नहिये ने अयबै जे कनि साँझमे आयब अहाँ चारि बजे आयब कय टका वाला लेबै कय टका वाला लेबै ठीके छै तब आओर सभ ठीक छै ने ठीके छै तऽ ठीके छै आओर ठीक छै ने कखन आबि जेबै ठीके छै